हेलो सर मेरा नाम निशा पटेल है हम बनारस जाने के लिए कचैनिया गाँव से गाड़ी बुक किए थे अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आया बताइए हमें चार बजे का गाड़ी बुक किए थे बजने वाला है साढ़े चार अगर आपको आपको बताना चाहिए नहीं ना हम अपना दूसरा गाड़ी बुक करते अब हमें यहाँ जाना है अब कैसे हम जाएँगे आएँ या कोई ड्राइवर तत्काल में भेजिए हम अपने तत्काल में जाएँ हाँ लेकिन आप आपका ड्राइवर भी नहीं आया मेरा गाड़ी भी नहीं आया साढ़े चार बजने वाली है अब बोलो हमें ज़रूरी काम से जाना था अब मेरा ज़रूरी काम से जाना तो अब कैसे हम जाएँ